समस्तीपुरमे अस्पतालेके बहुत दिक्कत छै यहाँपर जे अस्पताले हइ वहाँपर डाॅक्टरसभके बहुत ट्रेनिन्ग होइ छै लेकिन फिर भी अच्छासे देखभाल नहि करै हइ डाॅक्टरसभ पेशेन्टके आओर ढङ्गसे इलाज नहि होइ छै अच्छा सुविधा नहि दै हइ गन एहि दुआरे एना अस्पताले तऽ समस्तीपुरमे बहुत सारा छै प्राइवेट छै सरकारी छै पर फिर भी अच्छासे इलाज नहि चलै हइ एहि दुआरे अँ सरकारके एहिपर धिआन दैके चाही कि जे पब्लिकके जे अथी कि कहै हइ पब्लिकके निगरानी करैके चाही देखभाल करैके चाही कि ओकरासभके अच्छासे बेबस्था हइ कि नहि हइ आओर